आं फुङाव खारनो बेरायनो मोजां मोनो नाथाय आं आंनि देहाखौ लानानै बे बेरायनाय खारनायखौ आङो फुंनि समाव थाम घन्टासो टाइम दिहुननानै आङो आंनि देहानि थाखाय खारनाय थाबायनाय बे खामानिखौ खालामो खारनाय खामानियानो जाखा जाबाय जोंनि बैसो जानाय मानसिफोरनि थाखाय बेरायनाय खारनाया जोबोत गोनांथार बिनि थाखायनो जोङो बे खामानिखौ मावनांगौ जायो बे खामानिखौ दिहुन्नो थाखाय जोङो थाम घन्टा थाम घन्टानि बाराबाबो मोजां जाबावो खारनाय बेरायनायखौ बिनि थाखायनो गारनो नाङा गासिबो मानसियानो गावनि देहानि थाखाय बे खामानिखौ मावनानै लायोबा बयनिबो थाखाय गाहाम जायो बिनि थाखायनो आङो खारनाय थाबायनायनि थाखाय बे खोथाखौनो बुंनानै दिनै नोंथांमोननिसिम बुंफोरनाय जाबाय